हमारा पारिवार एक छोटा परिवार है और वैसे तो परिवार दूर के रिश्तो में बहुत लोग रहते हैं लेकिन हमारा छोटा परिवार जिसमें हमारी भाभी माताजी पिताजी बच्चे सभी रहते हैं मिलजुल कर और हमारी जो है पत्नी जो गृहणी का कार्य करती है साथ में सिलाई वर्क भी करती है ताकि कुछ इनकम परिवार चलानें में सहयोग के रूप में बालक प्राइवेट जॉब करता है उसकी पत्नी भी घर पर सिलाई में सहयोग करती है और गृह कार्यो में लगी रहती है बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से डिवीजन से पास होते आ रहे हैं और हमारा परिवार एक खुश परिवार है और सब साथ में रहते हैं हम लोग मिलजुल कर धार्मिक कार्यों में भी सभी की बहुत रुचि है अभी पिछले कुछ समय रामलला जी विराजमान हुए जब भी हो प्रभात फेरी में जाना और नगर भ्रमण काफी लम्बा तो भी उन्होंने कभी थकान महसूस नहीं होने दी बहुत अच्छा घर पर भी सब मिलजुल कर रहते हैं परिवार मेरे साथ साथ मेरी इनकम के साथ साथ वो भी घर पर सिलाई कर अपनी इनकम और घर चलाने में सहयोग करते हैं